वजन कम करने के लिए एक गाँव का घरेलू उपचार है मेथी का पानी पीना मेथी को कुछ मिनट बॉइल करके उसका जो बॉइल करने के बाद जो पानी होता है उसे रोज पीने से थोड़ा वज़न कम होता है और एक्साेसाइज़ करिए योगा करिए इससे भी आपका हेल्थ कम होगा और हेल्दी रहेंगे और वज़न कम करने में ये आपको उपयोगी रहेगा